سر ابھی میں نے آپ کے پاس کال کیا تھا آپ سے بات ہوئی تھی

آپ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ہوسٹل کے پاس آ جائیں جی جی لیکن کسی وجہ سے میں یہاں سے جگہ چھوڑ رہا ہوں آپ جامعہ ملیہ میٹرو اسٹیشن کے پاس آ جائیں آپ مجھے وہاں ریسیو کر لیجیے

جی آپ وہاں آ جائیں جامعہ ملیہ میٹرو اسٹیشن میں میٹرو اسٹیشن کے نیچے رہوں گا آپ مجھے وہاں ریسیو کر لیجیے تھینک یو سر تھینک یو